नमस्कार नमस्कार सर बोलिए अच्छा आपको पूरा चहिए सोफ़ा से लेकर के टेबल कुर्सी मेज़ तक अच्छा किस लकड़ी में लेंगे शीशम में लेंगे सागवान में लेंगे या साखू में लेंगे या देहात की लकड़ी का लेंगे नहीं नहीं ऐसा देखिए महँगा तो पड़ेगा लेकिन सुन्दर है ना अगर आप सोफ़ा सेट लेते हैं और डाइनिंग टेबल के साथ तो लगभग आपको तीस हज़ार का आएगा चाहे आप साखू का ले लीजिए चाहे शीशम का ले लीजिए चाहे सागवान का ले लीजिए तीस से पैंतीस हज़ार के बीच में आ जाएगा अगर गाँव की लकड़ी का लेंगे तो बीस से पच्चीस हज़ार में आएगा और टेबल कुर्सी की बात जो है टेबल कुर्सी अगर चाहिए आपको तो कंबाइन टे टेबल और मेज़ जो है एक ही में आता है वह लकड़ी का बना रहेगा एक सेट जो है आपको लगभग तीन हज़ार का आएगा तीन बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी तीन हज़ार के आस पास जाएगा हाँ और और यह जो सोफा सेट देंगे सोफ़ा सोफ़ा सेट जो देंगे सोफ़ा सेट के साथ सेंटर टेबल भी देंगे कुर्सी जो है कुर्सी आपको लगभग पंद्रह सौ के आस पास में पड़ जाएगी जनरल लकड़ी की देहात की लकड़ी जो होती है जैसे महुआ जामुन शीशम मार यह महुआ जामुन का आसान वग़ैरह हो गया फिर शीशम साखू सागवान की कुर्सी चाहेंगे तो ढ़ाई से तीन हज़ार की एक आएगी हैलो मेज़ आपकी जो है मेज़ लगभग मानकर चलिएगा कि अगर सिर्फ मेज़ बनवाएँगे तो चार हज़ार की आएगी उसकी साइज जो है दरअसल वह साइज पर भी डिपेंड करता है हाँ साइज अगर आपका ढाई फिट चौड़ा और साढ़े तीन फिट लम्बा लेंगे तो चार हज़ार के आस पास जाएगी मेज़ ठीक सोफ़ा बताया है ना कि पच्चीस बीस से पच्चीस हज़ार गाँव देहात की लकड़ी जैसे जामुन हुआ बबूल हुआ और यह महुआ हुआ यह सब की लकड़ी का अगर लेंगे आम की लकड़ी का लेंगे तो यह बीस से पच्चीस हज़ार का जाएगा और तीस से पैंतीस हज़ार में आपको साखू शीशम सागवान मिल जाएगी नमस्कार